मूंखे फ्यूचर में ॿाहिरो टैक्नोलॉजीअ में साइंटिस्ट ठहिणो आहे जंहिंजे लाइ मूंखे जाम पढ़ाई करणी पवंदी ऐं मूंखे पढ़ाई करणु वणंदो आहे ऐं मां पहिरीं बैचलर डिग्री बायोटैक में कंदमि पोइ उन खां पोइ मास्टर डिग्री कंदमि पोइ हुन खां पोइ मां पी ऐच डी कंदमि पोइ डॉक्टरेट हासिलु कंदमि हुन खां पोइ मां जेको असांजो मूंखे फील्ड आहे जेकी मुंहिंजी डी ऐन ए में सिक्वैंसिंग नई फील्ड आहे उन में मूंखे रिसर्च करणी आहे ऐं मूंखे जेकी इन जी दवाऊं आहिनि उहा शोध करिणी आहे ऐं जेतिरी बि असांखे बीमारियूं लॻनि थियूं या असांखे हिन में जेतिरी बि जेकी बि हाणे बीमारियूं जेकी असां न ठीकु करे सघूं था उन्हनि जे कमु करे ऐं उन्हनि खे हुननि बीमारियुनि जो इलाजु मूंखे खोजणो आहे ऐं जेको बायो टैक्नोलॉजीअ में अॼु मूंखे हिकु वॾे उहिदे ते वञिणो आहे मां मूंखे जेका जेका बि हाणे दुनिया में कमी आहे उन्हनि खे पूरो जेको बि इन्हनि दवाउनि लाइ जेके थी वञे की जेकी रिसर्च लाइ जेकी बि कमियूं आहिनि उन्हनि लाइ मूंखे उहा सभु शयूं प्रेरित कंदियूं आहिनि की मां हिननि सभिनि में वञी करे उन्हनि खे ॻोल्हियां ऐं उन्हनि में पंहिंजो रिसर्च पेपर ठाहियां ऐं पंहिंजी थीसिस ठाहियां बैचलर में मां जाम टॉपिक पढ़ंदो आहियां जीअं मां डी ऐन ए सिक्वैंसिंग मॉलिकुलर बाइलॉजी बायो कैमिस्ट्री हेड़ा जाम सब्जैक्ट आहिनि जंहिंमां मूंखे सभिनि खां वधीक डी ऐन ए सिक्वैंसिंग वणंदो आहे जंहिंमें असां जेको असांजो डी एन ए हूंदो आहे उनखे असां चेंज करे उन में पंहिंजे हिसाब सां अहिड़ो चेंज कंदा आहियूं जंहिंखां असां जेकी बीमारियूं आहिनि उन खे ठीकु करे सघंदा आहियूं ॿार खे ॼमण खां पहिरीं ऐं जेको असांजो टैक्नोलॉजी आहे उनखे बायोलॉजी में मिक्स करे असां हिकु नई फील्ड आहे जेकी बायोटेक्नोलॉजी हुन में असां एॾी रिसर्च करे सघूं था जीअं की जाम दवाऊं ठाहिणु पवंदियूं आहिनि ऐं जीअं तव्हां ॾिसो की कोरोना आहे त कोरोना जी जेकी वैक्सीन आहे उहा बि बायोटैक्नोलॉजी जा जेका साइंटिस्ट हुया उन्हनि ॻोल्ही ऐं ठाही आहे ऐं जेकी कोरोना जी वैक्सीन कोवैक्सीन कोविशील्ड इहे सभु वैक्सीन उन्हनि ठाही आहे ऐं जेका असां टमाटो खाईंदा आहियूं हुन टमाटे में बि गी ऐम जी ऐम ओ जेको जैनेटिकली मोडिफाइड टमाटो ईंदो आहे उन लाइ उन में असां उन टमाटे खे जेको लैब हूंदी आहे उन जे अंदर ग्रो करे असां टमाटा में चेंज करे हुन ए डी ऐन ए में ताकी उहा घटि समय में वधीक ग्रो ॾे ऐं असांखे वधीक टमाटा मिलनि घटि समय में ऐं असां अहिड़ी बि कंदा आहियूं रिसर्च जंहिंमें असां प्लांट खे खणी करे उनखे लैब में पाणीअ जे अंदरि सभु तत्व ॾेई करे उनखे उगाईंदा आहियूं ऐं जेको प्लांट आहे उहो लैब में बिना मिटीअ जे उगंदो आहे ऐं ॿियो असां जेका जानवर आहिनि उन जानवरनि जे बि सेल जे मथां रिसर्च कंदा आहियूं जंहिंमें असां जानवरनि जे सभु नंढा नंढा पाट मां दवाऊं ठाहे सघंदा आहियूं असां हुननि मां वधीक मां वधीक नईं नईं ऐंटीबायोटिक ॻोल्हे सघंदा आहियूं असां उन्हनि जी जेका बि जेका बि बॉडी आहे उनखे स्टडी करे सघंदा आहियूं अहिड़ो सभु असां करे सघंदा आहियूं ऐं जेकी इहा फील्ड आहे उहा जाम वॾी फील्ड आहे उन में तव्हां कंहिं बि कंहिंखे बि किथे बि वञी सघंदा आहियो पर मूंखे वधीक डी ऐन ए सिक्वैंसिंग वणंदो आहे ऐं डी ऐन ए सिक्वैंसिंग में असां हेतिरो सभु करे सघंदा आहियूं ॿियो असां डी ऐन ए सिक्वैंसिंग में जेकी हाणे में डायबिटीज़ जी बीमारी आहे ऐं जेको सिकल सैल अनिमिया जी बीमारी आहे जेको थैलेसेमिया जी बीमारी आहे उन में माण्हू वधीक टाइम उन्हनि खे जाम तकलीफ़ थींदी आहे हुन लाइ बि असां जाम जेका सॉल्यूशन आहिनि उहा कॾू था ऐं असां उन्हनि में जाम जेका बि चेंज आहिनि उहो करे असां उन में सक्सैस प्राप्ति कयूं था ॿियो त जेको बायोटेक्नोलॉजी ई फील्ड आहे हुन में मूंखे वञण जो जेको मुंहिंजो ड्रीम हुयो उहो मां ट्वेल्थ में वधीक माक्स आणे करे ख़तमु कयो ऐं उहो ड्रीम हाणे मां उन ड्रीम खे जियां थो ॿियो त मुंहिंजो जेको लक्ष्य आहे हाणे अॻियां मास्टर करे ऐं पी ऐच डी करे उन में डॉक्टरेट हासिलु करणु मुंहिंजो लक्ष्य आहे ऐं मूंखे जाम सुठो साइंटिस्ट ठही करे पंहिंजी भारत जो पंहिंजे घर वारनि जो पंहिंजे सिंधी समाज जो नालो ऊचो करणो आहे ॿियो त जेको मुंहिंजा दोस्त आहिनि उहा बि मूंखे प्रेरित कंदा आहिनि की मुंहिंजी इहा जेकी फील्ड आहे उहो मां जाम सुठी चूज़ कई आहे ऐं हुन में उहो मूंखे हैल्प कंदा आहिनि की भाई तव्हां इन में वञो तव्हां इन में वञो तव्हां इहो कयो तव्हां उहो कयो उहा सभु मूंखे सिखाईंदा आहिनि जेका मां वधीक हुन में ग्रो करे सघां थो